शिंयाच्या दिसांनी म्हटल्यार झाडांची सारकी सगळ्यांत चड म्हणल्यार चड प्रमाणांत कॅर घेवची पडटा कारण तो शिंयाचो दीस शीं पडटा दंव पडटा दंव पडले की तशें झाडां पानां जीं आसा तीं पिड्ड्यार जाता आनी सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार दंवाच्या दिसांनी जीं झाडां आसा तीं सुका सुका सुकून वयता तांकां कांय पानां बीन जायना आसता तांचीं सगळीं पानां झडटात आनी तीं सुकता तांकां तो शिंयाचे दीस तांचो पानां सुकून पडपाचे वेळ आसता तांकां कांय फळां बीन जायना त्या वेळार आनी त्या वेळार आमकां सगल्यांत चड म्हणल्यार चड झाडांची कॅर घेवची पडटा काडण कारण जर तर पयलींच तीं सुकलेलीं आसता आनी तांकां तशींच साणलीं जाल्यार

ते पिड्ड्यार म्हळ्ळ्या मरूंक शकता म्हुणून आमी तांची चडांत चड कॅर घेवंक जाय जे तरीन सकाळचो जो दंव पडटा आनी आतां तरी दंव इतलें प्रद्युशण वाडलां वाऱ्याचें पल्युशन वाडलां त दंव आमी थंय जे दर पयलीच्या प्रमाणान बरो आसतालो तो आतां कॅमिकल एनर्जी तरी इंडस्ट्री म्हळ्ळ्या सगळो धुल्ल जे कॅमिकल्स आसा ते सगळे वाऱ्यान वचूंक लागला आनी वारो प्रदुशीत जाला पयलीं म्हळ्या मनशाकूच तो सारको मनशाचेच भलयकेक तो सारकोच बरो न्हू मनशाचीच भलायकी इतली इबाडूंक लागला सो झाडांचें आनी किदें जातलें म्हुणू झाडांची आमी जीं मनशां आसा तांणी सगळ्यांकीन चड कॅर घेवंक जाय बरे तरेन तांकां दवरूंक जाय बरे तरेन तांची कुयदाद घेवंक जाय नाजाल्या तीं मरत झाडां मरतलीं आमी बरे तरेन झाडांची कॅर घेवपाक जाय नाजाल्या तीं झाडां इबाडटलींच चडांत चड उदक घालपाक जाय नाजाल्या झाडां मरतलीं आमी त्या झाडांक अशींच साणूंक शकना कारण तांकां आमीच रोयला सो आमीच तांकां तशें पाळ करूंक शकना आनी शिंयाच्या दिसांनी तर आमकां झाडांची चडूच कॅर घेवंक जाय कारण ताचीं पानां झडिल्लीं आसता आमकां चडांत चड तांकां उदक घालपाक जाय